जी हाँ मेरा पसंदीदा मौसम सर्दियों का मौसम है यह मौसम मुझे बेहद पसंद है क्योंकि इस मौसम में मैं अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ मुझे जिम करना बहुत पसंद है तो मेरे शरीर में ज़्यादातर एनर्जी सर्दियों के मौसम में ही आती है क्योंकि सर्दियों में हमें कितना भी काम कर लें पसीना बहुत कम आता है और हमें ज़्यादा गर्मी का अनुभव नहीं होता है और बरसात के दिनों में भयंकर बारिश के कारण हम इधर उधर घूमने नहीं जा पातें तो सर्दियों में हमें वह समस्या भी नहीं रहती इस लिए सर्दियों में मैं सुबह घूमने जाता हूँ शाम को घूमने जाता हूँ और अच्छे तरीक़े से अपने शरीर पर ध्यान देता हूँ तो मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है